मैं रोजाना रोटी सब्जी खाता हूँ और सुबह शाम एक एक ग्लास दूध भी लेता हूँ छाछ भी खाता हूँ उसके साथ मैं लस्सी भी खाता हूँ और जो है संतुलित जो आहार है जो अच्छा आहार है वो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अहम भूमिका अहम भूमिका देता है अच्छा योगदान रखता है इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी वाली सब्जी है वो खानी चाहिए जो है मैं रोज ही चावल खाता हूँ अनाज की रोटी खाता हूँ गेहूँ की जो है उसमें दूध है दलिया है जो है दही है काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फ़ूड खाता हूँ मैं सुबह शाम दोनों टाइम पर सब्जी खाता हूँ और व्यायाम भी करता हूँ जिससे मेरा स्वास्थ्य है अच्छे से भी रहता है और जो है खिचड़ी भी खाता हूँ इसमें और जो है हरी सब्जी है पालक है धनिया मेथी इत्यादि जो सब्जियाँ हैं उनको भी हम खाते हैं हमारे घर पर जो हम उगाते हैं वो सब्जियाँ भी सबसे ज्यादा मैं खाता हूँ जिससे जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा रहता है और इनका बहुत ही योगदान रहता है स्वास्थ्य को अच्छा रखने में